कुछ साल पहले मोबाइल पुराने हुआ करते थे और छोटे मोबाइल जो कि कीपेड मोबाइल के रूप में हुआ करते थे जिससे सिर्फ़ और सिर्फ़ बात हुआ करती थी और मैसेज या संदेसह भेजे जाते थे किन्तु आज कल इस्मार्ट फ़ोनों का ज़माना है जिससे हम वीडियो कॉल और व्हाट्सऐप के माध्यम से फोटो या वीडियो ट्रांसफर कर सकते हैं चूँकि आज कल इस्मार्टफ़ोन का ज़माना है इसलिए हम पूरी दुनिया को मोबाइल में क़ैद करके रख सकते हैं क्योंकि आज कल नई नई टेक्नोलोजी में नए नए मोबाइल आ रहे हैं जिसमें नेटवर्क कनेक्शन में भी कई बहुत अधिक सुधार हुआ है हर जगह नेटवर्क पाए जाते हैं प्रत्येक सिम के नेटवर्क आज कल विभिन्न जगहों पर मिलते हैं मैं वर्तमान में वोडाफ़ोन की सिम उपयोग करता हूँ तथा हर महीने मैं छः सौ रुपये का बैलेंस उस मोबाइल में डलवाता हूँ छः सौ रूपये महीने का ख़र्च उसमें आता है